हाँ मैं पाँच नंबर दस से दस लाख के बीच बोल सकता हूँ पाँच लाख ग्यारह हज़ार सात सौ चौदह तीन लाख बारह हज़ार नौ सौ दस दो लाख तिरपन हज़ार तीन सौ तेरह चार लाख बावन हज़ार साथ सौ तिरसठ आठ लाख सात हज़ार तेईस